تربیت اور ریس کی تیاری میں غذائیت اور ہائیڈریشن کا کردار بہت اہم ہوتا ہے خاص طور پر اگر آپ ایتھلیٹ ہیں یا سائیکلنگ کی دوڑ یا کسی بھی جسمانی کھیل میں حصہ لیتے ہیں یہاں میں وضاحت کرتا ہوں کہ ایک شخص کس طرح غذائیت اور پانی کی مقدار کو اپنی تیاری میں شامل کر سکتا ہے متوازن خوراک کاربوہائڈریٹس توانائی کے لیے جیسے کہ چاول آلو دلیا پھل پروٹین پٹھوں کی مرمت کے لیے جیسے کہ انڈے دالے مرغی دودھ چکنائی صحت مند چکنائی جیسے زیتون کا تیل گری دار میوے وٹامنس اور منرل سبزیاں پھل خاص طور پر کیلشیم آئرن میگنیشیم پری ورک آؤٹ غذا ہلکی لیکن توانائی بخش غذا جیسے کیلا مونگ پھلی کا مکھن ہلکی دلیا یا اسنیک جو ورزش سے دو ڈھائی گھنٹے پہلے لی جائے پوسٹ ورک آؤٹ غذا ورزش کے تیس منٹ کے اندر پروٹین اور کارب ملا کر لینا جیسے دہی انڈا یا چاکلیٹ دودھ ریس کے دن کی غذا آسانی سے ہضم ہونے والی چیزیں جیسے کیلا اسپورٹس بار پانی ملا جوس تاکہ جسم کو فوری توانائی ملے ہائڈریشن روزانہ پانی کی مقدار کم از کم ڈھائی سے تین لیٹر روزانہ لیکن اگر زیادہ پسینہ آتا ہے یا گرمی ہے تو اس سے زیادہ ورزش سے پہلے ورزش ایک گھنٹہ پہلے پانچ سو ایم ایل ورزش کے دوران ہر بیس تیس منٹ میں تھوڑا پانی یا الیکٹرو لائٹ والا مشروب خاص طور پر اگر ریس ایک گھنٹہ سے لمبی ہو ورزش کے بعد جسم کے وزن کے لحاظ سے پانی کی مقدار یعنی پسینے کی کمی پوری کرنے کے لیے ناریل پانی نمکن لسی یا الیکٹرو لائٹ پاؤڈر بھی مفید ہوتا ہے اضافی مشورے کبھی بھی نئی غذا یا مشروب ریس کے دن نا آزمائیں زیادہ پانی ایک ساتھ نہ پییں تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً پینا بہتر ہے اپنی جسمانی ضروریات کو سمجھ کر غذا اور پانی کی مقدار ترتیب دیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے جسمانی وزن ورزش کے دوران یا مخصوص کھیل کے مطابق ایک ہدایتی غذا ہائیڈریشن پلان بھی تیار کر سکتا ہوں کہ آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کون سی ورزش یا ریس کی تیاری کر رہے ہیں